हैल्लो हैल्लो हां जी में रोशनी दी मम्मी बोल रेही आं बस ठीक यरा मेरी कुड़ी ट्यूशन आई ते अजें तगर घर पुज्जी नेईं ऐ हां अजें तगर दिक्खो पुज्जी नेईं ऐ न्हेरा बी होने आह्ला अग्गै नेईं दिक्खो किन्ना चिर होई गेआ हून मिकी चिंता होआ दी ऐ ते ना यरा में थुआड़े इलावा होर कोह्दे ट्यूशन नेईं लब्भा दी ऐ नुआड़ी हूं हूं हां में नुआड़े सारे दोस्तें गी फोन कीते ते ओह् कुसै कन्नै नेईं ऐ ना में फोन बी नेईं ऐ दित्ता दा ते मिकी बड़ी चिंता होआ दी ऐ दिक्खो न्हेरा बी होने आह्ला ऐ कुड़ी कुत्थै गेई उठी हां हां में ओह् सनागी पर तुस करो फोन दिक्खो न्हेरा ओने आह्ला कुड़िए दी चिंता हां ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा साॅरी